हैलो अंजी में थुआढ़े कोला समान लैता हा साबन लैता हा इक्क ते ओह्दी डेट एक्सपायर होई दी यरो केह् गल्ल करा दे थुआढ़े कशा लैता हा ते हर म्हीनै थुआढ़े कशा गै लैन्नी होन्नी अं'ऊ आं नेईं उस दिन साबन गै लैते हे पैह्लें लैता हा निरमा होर समान खंड लैती ही थुआढ़े कशा नेईं ओह् ठीक ऐ पर साबन दी डेट एक्सपायर होई दी ओह् खराब ऐ चलो ठीक ऐ कोई निं आं निं ओह् ते ठीक हा आं ओह् लैता हा किट्ठे पैकेट लैते हे आं आं ओह् ठीक ऐ बस होर निं लैता हा किश बी ते बाकी भाई निरमा लैता हा ते ओह् ठीक ऐ ओह् निं हैन खराब बाऽ साबन खराब ऐ चलो कोई चक्कर निं ठीक ऐ